जेखौबो लानानै दुगा दुगि जानो लुबैया आं सैथोजों सोलिलांगोन सैथोजों सोलिनायानो आंनि थांखि खायसे खायसे सोरबा सोलोंथाइखौ लानानै सोरबा महरखौ लानानै सोरबा साख्रि बाख्रि धोन दौलतखौ लानानै दुगा दुगि जायो नाथाय आं बेफोरनि फारसे साना बेबायदि जानो साना आरो आं आं सैथोजों सोलिलांगोन सैथोजोंनो सोलिनो हाथों आं बेखौसो लुबैयो आरो मानसिफ्रालाय खायसे खायसे बिदिनो थायो सोरबा धोन दौलोतखौ लानानै सोरबा बिदिनो साख्रि बाख्रिखौ लानानै बिदिनो दुगा दुगि जायो आङो बेबायदि सोरबा माबा सोलोंथाइखौ लानानै बा महरखौ लानानै बा साख्रि बाख्रिखौ लानानै दुगा दुगि जानो साना आरो आं बुंनांगौआ बहाय बेखिनियानोसै